जय झूलेलाल हा हा हा हा

उन ई में इहो आहे त भाई तव्हां ठीकु आहे साॻी साल जो मतिलबु वेतन खंयो आहे उन्हीअ जो मतिलबु असां सोरहां ई सठी खे जारी कंदा आहियूं उन ई साॻी साल उन में छा वियो मतिलबु डिटेल हूंदी या हूंदो आहे पोइ विचू विचूर हा उहा विचूर इहा हूंदी आहे त सॼे साल खां तव्हां केतिरी केतिरी पघार आहिनि ठही आहे केतिरो केतिरो उन्हीअ ते महांगाई बतो खंयो आहे केतिरो हाउस रेंट खंयो आहे ऐं केतिरो मकान बतो कयो अथव ऐं केतिरो केतिरो मतिलबु शहर जो जेको बतो मिलंदो आहे उहे बता सभु मिलाए ऐं तव्हांजी किथी जेका ईंदी उहा तव्हांजो हो जोड़ करे ऐं जेका सरकार जी मतिलबु रुल्स आहिनि इन्हनि जे हिसाब सां जेके बि पैसा कटिणा आहिनि टी डी एस चवंदा आहिनि इन्हीअ ते मतिलबु पघार ते मतिलबु टैक्स कटणु उहो पघार ते कटे ऐं उहो सर्टिफिकेट तव्हांखे ॾींदासी त उन ई में तव्हांजे सॼे पघार जो सॼे साल पघार जी डिटेल हूंदी उन्हीअ में डिटेल में सॼी हो जीअं तव्हांखे मां विचूर ॿुधाई उहा कीअं बि ऐं उन्ही में तव्हांखे सॼो इनकम टैक्स वारनि खे तव्हां उहो ॾींदा इनकम त भाई मुंहिंजी ईअं पघार आहे ऐं ई उन्हीअ मां मतिलबु जेको सरकार जे हिसाब सां टैक्स कटिबो आहे उहो मां टैक्स कटाए कटायो आहे ऐं बाक़ी मुंहिंजी जेका शुद्ध पघार आहे उहा हीअ आहे त उन्हीअ पघार हैलो

हा मिले थो हा तव्हांखे ऑफ़िस काई यात्रा ते बि मिली वेंदी सोरहां ई उन्हीअ खे चइबो आहे सोरहां ई

जय झूलेलाल शुक्रिया